जी हमरा अहाँ जी अहाँ मालिक छी अहाँ वजिस्ता के नर्सरी सऽ हमरा बात भऽ रहल अइ जी हम सीतामढ़ी सऽ बात कैर रहल छी हमरा किछु अपना घरमे पौधा लगाबऽ के छलै जेकरा कि ताहि संबंधी अहाँ हमरा अहाँ सऽ जानकारी लेबाक अइ जी हमरा जी हमरा लेबाक छलै जेना बढ़िऑं जे मूलके जे होइ छै जेना साग्बनी के जे पौधा छै तुलसी के जे पौधा छै ई सागवान के छलै ओकर अहाॅंके पास की की यऽ आंकड़ा मे उपलब्ध छै पौधा से हमरा बतबियौ अच्छा जी ओ जे मनी प्लांट होइ छै सेहो हमरा लेबाक छलै तऽ ओकर की सम्बंधित मूल्य छै से हमरा बताबियौ जी अच्छा अहाँ सऽ अहाँ सब होम डिलीवरी कराबै छियै पौधा के अगर जी जी बड्ड नीक लागल अहाँ सऽ बात करऽमे अहाँ सऽ जे संबंधी प्रोग्राम छै से हम अहाँ कऽ कतय भेट सकै छी हमरा कय टा पौधा कतय चाही की हमरा कौले पर बताबक हैत की कतौ लिख कऽ भेजक हैत

अच्छा और कोन कोन किस्म के जे जे घर पर लगाबै बला पौधा अहाँ के पास उपलब्ध अछि

देवी के यहाँ हमरा सऽ छलै अरहूल के बहुत फूल के पौधा भेट जायत अहाँ ओतय

से एकटा अहाँ हमरा अहाँ हमरा सेम्पल के तौर पर हमरा भेजतहुॅं तऽ हम देख के और अहाँ सऽ ओहि लय कऽ हम अहाँके आगे सऽ हम अहाँके आर्डर देतहुॅं आ कतय भेज सकै छी अहाँ के ऑफिस कतय यऽ

जी जी बिल्कुल अहाँ के नर्सरी के जे बागान येऽ से कोन से कोन जगह पर अवस्थित अछि जी अच्छा सब ठीक छै ठीक छै ओतय आबि कऽ अहाँ व्यक्तिगत रूप सॅं अहाँ सऽ भेट करब और अहाँके हम अहाँके जे नाम छै अतुल झा से हम अहाँ के देखने छलहुँ जी जी